میں نے جو حال حال میں ایک ایل جی ٹی وی خریدا ہے جو بہت ہی اچھا ہے اور اس کا اسکرین بھی بہت بڑا ہے اور اس کے اندر کے جو پروگرامس ہے جو سیٹنگس ہے وہ بھی بہت اچھے ہیں اور اس کے ساتھ ایک ریموٹ اور وائی فائی بھی فری آیا ہے ایل جی کا اور بہت ہی کلیئرٹی ہے اس میں اور لیکن اور دیکھیں تو بہت ہی مطلب بالکل صاف موویز سیریلس بہت ہی صاف دکھ رہے ہیں